हलो

हँ अहूँ कलाकारे छियै अच्छा अच्छा हमहूँ कलाकारे अछि दुनू जे छियै आर्टिस्ट छियै अहाँके आर्टिस्टके लऽ कऽ जे मैथिलीमे अपना मिथिलाञ्चलमे जे जेना होइ छै आर्टिस्ट चित्रके गानाके आ किछु मैथिलीमे जे छै कनि बात करू हमरा सङ्गे कि अहाँ कइ हिसाबसँ आर्टिस्ट करै छियै गाम घरमे कनि बात करू ओहिपर बाजू कनि केना अहाँ करै छियै अच्छा अच्छा हँ हँ अच्छा अच्छा तऽ हमहूँ जे छै आर्टिस्टे छी बुझलियै तऽ आर्टिस्टमे जे छै हम अहाँकेँ एगो एक जगह कयने रहौँ सरकारी इस्कुलमे जे देवालपर पेंट जे होइ छै ने तऽ हम जे छै राम भगवान एखन जेना एखन अयोध्यामे जे राम भगवान मूर्ति बैठला तऽ ओहिके तऽ भगवान रामके जे छै हम चित्र बनेलहुँ एकटा देवालपर सरकारी इस्कुलमे तऽ ओहिमे जे हमरासभके कलर बहुत ज्यादा लागल आओर कलरसभमे लाल कलर ह्वाइट कलर ब्लू कलर ईसभ बहुत किछु लागल हमरा अहाँ एखन आइ तक जे कहिओ केलियै की नहि केलियै आर्टिस्ट मतलब पेंट आइ तक केलियै कतहु अच्छा अच्छा

अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा तऽ ओहिमे अहाँ कोन ब्रश यूज करै छलियै ह्म्म

अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा तऽ हँ उएह उएह हमहूँ कयने रही अच्छा अच्छा अच्छा तऽ उएह ब्रशके यूज हमहूँ कयने रहौँ जे कुच्चीवला ब्रश कहलियै ने अहाँ तऽ उएहवला ब्रशसँ हमहूँ एकबेर चित्र बनेने रहौँ इएह बीचमे राम भगवानके चित्र बनेलहुँ तऽ ओ देखलक सभ मिथिलाञ्चलके आदमी तऽ बहुत खुश भेलाह बुझलियै तऽ अपना दुनू जे छै एक बेर मिलू अपना दुनू आ एक जगह चलू आरामसँ चित्र बनायल जेतै आ ठीक छै अपना पालीए मार्केटमे जे छै एकटा राम भगवानके चित्र सेहो बना कऽ प्रतिमा बना कऽ हँ हँ हँ हँ तऽ अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा तऽ काल्हिका डेट काल्हिका डेटमे एक जगह जायके छै चित्र बनाबैके हमरा फोन आयल रहै काल्हिका डेटमे कि चलू कनि अहाँसभ आउ आओर अपन कलाकार देखाउ अपन आर्टिस्ट तऽ की केना अहाँ करबै अच्छा अच्छा तऽ दुनू आदमी मिलि कऽ जे छै ने हँ दुनू आदमी मिलि कऽ अपन कलाकार अपन हाथके कला जे छै ने देखेबै कनि ठीक छै तऽ अपना पालीके संस्कृतिके जे छै ने कनि उत्साह बढ़तै ज्यादा हँ हँ हँ हँ हँ हँ तऽ उएह उत्साह बढ़तै अहाँके नाम की भेलै अच्छा अच्छा अच्छा हमर नाम विष्णु भेल तऽ कल्ले मिलै छी अपना दुनू तऽ चलू ठीक छै तब आगेके बात विचार जे छै ने उएह दिन हेतै ठीक छै ठीक छै